दीपक बजाज मनोज बजाज ब शीला बचानी भविष्य बचानी मीना सहाटा नरेश सहाटा पूनम लालवानी नरेश लालवानी पिंकी केसरवानी नमिता केसरवानी मंजू बागचंदानी किशोर बागचंदानी ऐनी ज्ञानचंदानी भरत ज्ञानचंदानी भरत मघनानी मीना मघनानी थिरवानी मीरा थिरवानी भविता थिरवानी राजू रामनानी प्रदीप बा भाॻ पाल आनंद आहूजा संगीता भाटिया हर्षिता असरानी सुनिता आॾवाणी कृष्नानी ओमी और चंदानी दुर्गा चंदानी सोनल